जेनाकि सांस्कृतिक परम्पराके बात कए रहल छी तऽ बहुत सारा चीज होइ छै मुण्डन होइ छै उपनयन होइ छै शादी होइ छै बिआह होइ छै आओर छोट छोट बहुत सारा चीज होइ छै लेकिन जे एक दू चीज यऽ जे हमरा घरमे बहुत जादा प्रचलित यऽ ओ अइ मुण्डनके लऽ कऽ अहाँके जहन बच्चा जन्म लै छै तऽ बहुत होइ छै कि एक सालके बच्चा भेल तऽ मुण्डन भऽ गेल किछु भेल जे छओ महीना भेल तऽ मुण्डन भऽ गेल कते जगह अहाँ दखबै जे दू सालके बच्चा भए जाइ छै तहन मुण्डन भए जाइ छै सभ जगह अलग अलग छै लेकिन हैय हमरा परिवारमे जे विशेष रूप यऽ ओ यऽ कि जहन बच्चाके उम्र अहाँके दू सालसँ जादा आओर तीन सालसँ कम रहै छै यानि कि ने तीन सालसँ जादा नहि होइके चाही आओर दू सालसँ कम नहि होइके चाही ई तऽ विशेष रूपसँ प्रचलित यऽ आओर ई जहाँ तक कि अखनेसँ नहि अहाँके बहुत समयसँ भए रहल यऽ बाबा सभसँ बाबे सभके उ एजसँ यऽ हुनकोसँ पहिनहियेके समयसँ ई सभ ई चीज भए रहल यऽ कि मतलब मुण्डन जे हेतै ओ या दू साल बच्चाके दूसँ जहन दोसर जन्मदिन भऽ जेतै बच्चा दू सालके भए जेतै ओकर बाद आओर तीन साल पुरैसँ पहिने यानि बीचमे जे एक सालके अहाँक जे गैप होइ छै ओइ बीचमे अहाँके मुड़न होइके चाही एगो नीक दिनमे नीक हमरा सभके तऽ दिन तकैके होइ छै अहिना नहि होइ छै कहियो भए जेतै ओकरा लेल एकटा दिन तकायल जाइ छै कि एकटा नीक शुभ दिनमे ओइ ओइ बच्चाके हिसाबसँ यानि कि ओइ बच्चाके नामके हिसाबसँ ओइ बच्चाके पिताके नामके हिसाबसँ दिन तकायल जेतै आओर तहन जे नीक एकटा दिन निकलतै ओइ एक सालके बीचमे ओइमे हेतै आओर नियम पाइके जन्म मास कहल जाइ छै यानि कि जै महीनामे बच्चाके जन्म हेतै ओइ महीनामे ई च ई कार्य नहि होइके चाही मुड़न जेनाकि मुड़नके बात कए रहल छी अगर मानि लिअ कि बच्चाके जन्म फागुनमे भेलै या चैतमे भेलै तऽ ओ चैत या फागुनमे ओइ बच्चाके कोनो भी कार्य नहि हेतै एतऽ तक कि ओइ महीनामे बच्चाके केस तक नहि कटैके चाही ई मेन रूपसँ अहाँके राखल जाइ छै ई एकटा चीज यऽ आओर दोसर हमरा सभके जे मेन संस्कार होइए होइए उपनयन उपनयनोमे एकटा चीज कि उपनयनो अहाँके सभ तरहके होइ छै एकटा होइ छै कते गोटा पाँच सालपर उपनयन कए लेलथि कते गोटा नओ सालपर कते गोटा पन्द्रहो सालपर कयलथि लेकिन हमरा घरमे ई यऽ कि उपनयन जे होइके चाही ओ नओ सालके बाद आओर बारह सालसँ पहिने ई अहाँके शुभ दिन मानल जाइ छै शुभ उपनयनके लेल जे एकटा शुभ दिन होइ छै ओ होइ छै कि बहुत जगह एहन जरूरी नहि छै कि मतलब एकरे अन्दरमे होइके चाही लेकिन हमरा घरमे ई प्रचलित शुरूसँ भऽ आयल यऽ कि इएहे एजके उमरमे से उपनयन होइके चाही तऽ हमरा सभके ई ई कहल जाइ छै कि अगर अइ उम्रमे उपनयन भेल तऽ संस्कार पूर्ण रूपे पड़ै छै तहन एकरा पूर्ण रूप नहि कहल जाइ छै अगर अइसँ पहिने भेल तैयो एकरा पूर्ण नहि कहल जेतै अगर बादो भेल तऽ एकरा पूर्ण रूपसँ नहि लेल जेतै तऽ तै दुआरे तऽ हऽ ई जे मेन हमरा घरमे ई दुनू चीज दुनू संस्कार होइए ई अहि एजमे होइए कि उपनयन अगर हेतै तऽ नओ सालके बाद आओर बारह सालसँ पहिने एकर बीचमे होइ तकर जादा अहाँके अथी कयल छै हमरा घरमे विशेष रूपसँ अइ चीजके लेल जाइत हय आओर कोनो पाबनि त्योहार तऽ ओ जेना हमरा सभके मोहल्लामे हमरा सभके टोलमे होइए ओहि हिसाबसँ होइए लेकिन ई दुटा चीज जहाँ तक हमरा लगैए कि हमरा परिवारमे हमरा संस्कृतिमे जे मेन रखने यऽ ई दुटा जेहन विशिष्ट बात हमरा हिसाबसँ हम एखन तक दखलौहँ अपन अपन जते दिनसँ हमरा अपना घरमे रहि रहल छी जै दिनसँ हमरा ज्ञान भेटलहँ आओर जे हम देखलौहँ ओ हिसाबसँ हमरा हिसाबसँ ई दुटा चीज हमरा घरमे अहाँके प्रमुख राखल जाइत अछि